अ हेल्ल' खोनादों बुंलाय

ओं न' गुदिआवनो दङ ओइ राइजोनि मन्दिरावनो दङ खंखेसर होनब्रा नङालै माबा खालामनांगौमोन दै सोनायाबो जायाखै मन्दिराबो मोनसेया बायबाय मोनसे बानायनायाबो जाफुङाखै दा बेखौ जों बेब'स्था लानांगौ जों राइजोयैनो दा नै सोरखारनिफ्रायथ' बहा फैसाखौथ' आसा खालामबावनो जोंहालाय राइजोयैनो बानायनांसिगोन एगदम माबाया हाग्रायानो थैजोब्बाय हारसिंनो

गैला रानजोब्बाय बारियाबो गयाबो दै माखासे थैबाय बेखौ बानायनांगौ दा सोर होफैगोन जोंनो फैसाखौ राइजोनावबो फैसा गैला दा दसे ओं समाजावबो फैसायानो गैला समाजावथ' फैसायानो गैला दा बिदिनो मन्दिरफोरखौ मोजां फाहामनांगौ गयाबो रानजोब्बाय गयफ्राबो हाग्राया रानजोब्बाय नै ए बानायनांसिगोन उफाय गैला जोंनो राइजोनि मानसियानो बानायनांसिगोन रानजोब्बाय नै हाग्रायानो थैजोब्बाय मा खालामनो मन्दिराबो जाफुङासै मन्दिर फुरानायाबो मन्दिर फुरानायाबो हनै बायलाबाय गोदानाबो दाबो जायाखै कमफ्लिट माथो खालामबावनो अ दे जागोन दे दे गाबोन ओंखारलायनोसै बिदिनो माथो खालामबावनो गयाथ' गयाथ' बिदिनो रेटआ देग्लाय खमना माथो खालामनो आरो बिदिनोथ' सरखारा जि रेट जादों बिदिनो फाननांसिगोन ना दैफ्राबो एकदम जादों सरखारनि रेटजों फाननांसिगोन बेबायदि खालामनांसिगोन बिदिनो मिला मिसा बेयावनो सोलिनांसिगोन आरो उफाय गैला अ अ दे औ दे दे

ओइ राइजोनि मन्दिरावनो जिरायदों आं दसे दे